असांजे खेत्र में कई अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जिते जूं शयूं ॾाढी मशहूर आहिनि जीअं बनारस में सिल्क जो कमु थींदो आहे त उते सिल्क जी साड़ियूं सिल्क जा सूट ॾाढा मशहूर आहिनि ऐं कानपुर में बि घणेई तरह जूं फ़ैक्ट्रियूं लॻियल आहिनि ऐं हुते ख़ासि चमड़े जो कमु उतां जी चप्पलियूं जूता मशहूर थींदा आहिनि ऐं लखनऊ में बि चिकनकारीअ जो कमु ॾाढो सुठो थींदो आहे जंहिं ते देश विदेश जा माण्हू ॾाढो पसंदि कंदा आहिनि ऐं अची वठी वेंदा आहिनि ऐं फ़िरोजाबाद में बि चूड़ियुनि जो कमु ॾाढो सुठो आहे ऐं कांच जो बि उते कमु थींदो आहे जंहिं खे माण्हू पसंदि कंदा आहिनि ऐं ॿिएं मुल्कनि मां बि माण्हू अची वठी वेंदा आहिनि